کسی بھی چیز کا شوق بنانے کے لیے یا پھیدر ٹیڈی کے لیے اس چیز سے براہ راست تعلق ہونا ضروری ہے زمین پر زندگی جینا شوق نہیں بلکہ اس سے تعلق ہونے پر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی امکانات ہیں اور کتنی ممکنات ہیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد سے جینے کی ترغیب ملی اور تاریخ گواہ ہے کہ کون کون سے زمانے گزرے اور کتنی ترقیاں ہونے کے بعد ہی آج موجودہ دور ترقی یافتہ دور آ گیا ہے